तैराकी के लिए हमारा पसंदीदा स्थान है जो कि हमारे गाँव के गाँव में ही है हमारे घर से बस थोड़ी सी दूरी पे है जैसे कि सौ मीटर की दूरी पर गंगा जी हैं जहाँ हम जब छः या सात साल के थे तब हम तैरने के लिए वहाँ जाते थे तो जो हमारे भैया लोग थे जो या जो हमारे दोस्त लोग थे वो तैरना जानते थे वो तैरते थे तो उनको तैरता देखकर हमारे मन में भी एक सवाल उठता था कि यार मैं भी तैरना अगर जान जाता सीख जाता तो कितना अच्छा होता तो मेरे चाचा हैं जो कि हमारे प्रिय चाचा हैं तो उन्होंने हमसे कहा कि बेटा तुम भी तैरना चाहोगे तो मुझे वो सिखाने लगे वो हमें तैरना सिखाएं लगभग एक महीने लगे थे मैं एक घंटा प्रतिदिन सीखने जाता था तैरने तो एक महीने मैं तैरना सीख गया था और छः सात साल के उम्र में तैरने लगा था तो ये सोचकर मुझे बहुत अच्छा लगता था कि यार मैं तो तैरने जान गया हूँ और तैरने लगा और इसलिए मैं घर से मुझे जब भी मौका मिलता था नहाने का तो मैं जाता था और तैरता था और जो है अब तो अभी तो गंगा जी में तैरते हैं और तो और जब हम दिल्ली गए थे तो वहाँ पुल था पुल में भी तैरते थे तो हमें गंगा जी से ज़्यादा पुल में अच्छा लगता था क्योंकि वहाँ पे मतलब एक अलग हिन्वाइरमेंट होता था और गंगा जी में भी थोड़ा डर भी लगता था क्योंकि हमें क्योंकि उसमें मुझे डर इस बात से लगता था कि तमाम प्रकार कि मछलियाँ होती हैं और और समुद्र में तैरना वहाँ भी मैं एकबार ट्राई किया था लेकिन उसमें तो काफ़ी डर लग रहा था तो मुझे वहाँ कम अच्छा लगा था तो ज़्यादातर मुझे तैरना पुल में ही अच्छा लगता है क्योंकि पुल में किसी भी प्रकार कि कोई परेशानी नहीं होती है या कोई मन में कोई डर नहीं होता है या कोई खतरे का वो नहीं होता है तो वहाँ हम तैरते थे अराम से और हमारे गाँव में जो बच्चे हैं वो लोग कुछ मछुआरे हैं तो मछुआरे जब जाते हैं तो मछुआरों के जो बच्चे हैं वो छोटे छोटे हैं वो भी तैरने में रुचि रखते हैं वो तो कुछ कम उम्र में ही तैरना सीख जाते हैं और तैरते भी हैं और तैरने से काफ़ी फायदे होते हैं हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है और हमारा पसंदीदा स्थान जो है तैरने का वो पुल है और गंगा भी है क्योंकि गंगा से ही तो मैंने तैरना सीखा था तो गंगा भी है और पुल भी है